हलो ये म्हाका माडाचे रोंपे खंय मेळटले कोण म्हाका एक माडाचे रोंपे जाय आशिल्ले सो हय व्होडले क कितल्यांक पडटले कितले मात्शे हे कमी करूं शकाना प्रायस कसले जातीचे आसा ते म्हाका मोटे जाय आशिल्ले

सो तेजें किरें म्हणजे तेका क किरें सारें बीन लागतलें अशें रोंवपाक बीन म्हाका सद्या आमगेर एक भाट आसा सो म्हाका अशे तीन चार धा एक रोंपे जाय आसले हय हय सो तेका लागून म्हणजे अशें सारें बीन अशें किरें जाय पडटा कसलें यूज करूं शकता आमी वीस रोंपे आ आ तेक म्हणजे आतां तेका कितलीं पानां येयल्या अशीं आ आ आनी धाकट्याचे धाकटे जो रोंपो आसा तूं व्हडल्याचो सांगतालय न्हू आत्तां आनी धाकट्याचे अशे ते कितले कित दोनश् दोनशे रुपया आनी अशें कितलीं वर्सां म्हणजे कितलो टायम लागतलो वाडपाक धा वर्सां वयतलीं आनी म्हणजे तेका अशें तर धा वर्सां लागतली जाल म्हाका धाकटो दी नाल्या आ हांव मागी आनी वीस तरी धाड आ मा आ माई एड्रॅस एस एम एस करता तुका बरें